हमारे राज्य में जो सांस्कृत सांस्कृतिक पारम्परिक जो पहनावा है एक कुर्ता पैजामा जो आदमी पचास साल के ऊपर हो जाता है कुर्ता पजामा पहनता है और जो बारह साल से लेके पैतालीस तक रहता है और नए जींस है पेंट है कुर्ता है सर्ट है ये सब पहनते हैं औरतें जो हैं वो साड़ी पहनती हैं जो लड़कियाँ हैं वो सूट सलवार स्कर्ट जींस और मॉडल के हिसाब से ये चलता है बच्चे हैं तो वो भी पैंट सर्ट पहनते हैं जो सांस्कृतिक पारम्परिक कपड़ों का आभूषणों का आभूषण तो समझ लीजिए कि आभूषण आज के जमाने में पहले जो पारम्परिक चल रहा था उसमें आदमी छागल हो गया पाजेब हो गया मंगलसूत्र हो गया कानफूल हो गया नाक में फोंफी हो गया है माथे की बिंदिया हो गई ये आभूषण थे पहले लच्छा चलता था गोर्हरा चलता था हंसली चलती थी वो पूर्वजों और हमारे क्षेत्र में रहने वाले समुदाय अलग अलग नहीं है अलग अपने आप से बन जाते हैं समुदाय एक समूह है समूह में ही आदमी कोई पैंट सर्ट पहनता है कोई धोती कुर्ता पहनता है कोई कुर्ता पजामा पहनता है ये अलग अलग हैं हमारे पहनावे में आज तो हम पैंट शर्ट पहने हैं थोड़ा और बुजुर्ग हो जाएँगे साठ के आस पास जाएँगे तो भी पेंट शर्ट कुर्ता कोट तो हम पहनेंगे लेकिन पहले के बुजुर्ग लोग वो नहीं पहनते वो जानते ही नहीं थे कि क्या पहनना है क्या नहीं वो रिवाज ही नहीं था अब रिवाज बना है और संस्कृति के हिसाब से तो कुर्ता और धोती यही मेन पहनावा था जैसा मॉडल बदलता गया माहौल बदलता गया उसके हिसाब से लेटेस्ट मॉडल में आदमी आने लगा कोर्ट टाई तब भी था लेकिन उसको पहनना कोई नहीं जानता था पहनता वही था जो ग्रेजुएट होता था जो जानता था तो कोट टाई की बात समझता था कोट और टाई सबके बस की बात नहीं है पहनना क्योंकि उसके लायक होना चाहिए आदमी ग्रेजुएट होना चाहिए आज तो जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी टाइ कोट लगा के चलते हैं सारे गाँवों में देखो कैसा होता है उसको पढ़ा तो है बीए बीएड लेकिन बीए बीएड का कीमत वो नहीं जानता है यही सब है पहनावा बहुत अजीबो गरीब का हो गया है औरतें हैं जो एक जो औरत मैक्सी भी पहन लेती है सूट सलवार भी पहन लेती है वही औरत साड़ी भी पहन लेती है तो ये सिस्टम है आदमी का पहनावा पहनने का और कुछ नहीं कैसे और राज्य में हर राज्य का अलग अलग वेशभूषा है पहनने का अलग अलग नजरिया है फैसन है

और सांस्कृतिक और परम्परा परम्परा के हिसाब से जैसे होली हो गई है तो उसमें आदमी क्या करता है होली हो गई दीपावली हो गई उसमें नए नए कपड़े पहनने की की साफ़ करे की त्यौहार है त्यौहार में आदमी नया कपड़ा पहनेगा तो क्या होगा बच्चे हैं औरते हैं हम हैं हमको भी लगता है दिवाली के टाइम हम अच्छा कपड़ा पहने बच्चे भी समझते हैं ये हमरा कर्तव्य है